हम अपन भाषा मैथिलि के तुलना राजभाषा हिन्दी सॅं एना करै छी कि अगर हम कोनो दोसर राज्य जाइ छी तऽ सब अपन अपन भाषा मे बात करै छै दोसर राज्य मे हिन्दी चलै छै अगर हमर मैथिली लोक अगर ओतय रहै छथि तऽ हुनका सॅं हम मैथिलीमे बात करै छी आओर अगर हमरा मैथिलीय टा आबैया अगर ओतय हिन्दी कोई बजै छै तऽ ओहिमे हमरा दिक्कत भऽ जाइया इहा ओतय कोई मैथिली लोक रहै छै तऽ मैथिली मे बात करै छी तऽ मैथिली हमर सबके भाषा भेल आओर